उस्कूल खां पोइ शाम जे वक़्त ते यदि कोई टीचर पढ़ाए थो त मुंहिंजे ख़्यालु सां त सही आहे छो करे घणेई अहिड़ा वीचारा माइट आहिनि जेके घटि पढ़ियल लिखियल आहिनि या घणेई माइट अहिड़ा आहिनि जंहिं वटि वक़्त जी कमी आहे ऐं उहा पंहिंजे ॿारनि जे पुठियां हुनजी पढ़ाईअ जे पुठियां हेॾो ध्यानु नथा ॾेई सघनि हुन ॿारनि लाइ त टूशन ॾाढो सही आहे छो करे ॿार हिक टीचर जे डप जे कारण बि टूशन ते ॿ टे कलाक पढ़ी था अची वञनि ऐं उन्हनि जी एग्जाम जी तैयारी बि टाइम ते थी थी वञे न त ॿार खेलु कूद में ई पंहिंजो सॼो शाम जो वक़्तु विञाए सॾींदा त मुंहिंजे ख़्याल सां त टूशन प्राइवेट क्लास वठणु सही आहे छो करे घणेई अहिड़ा ॿार आहिनि जंहिंखे इस्कूल में घणेई विषय अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके समुझ में घटि ईंदा आहिनि पर टूशन क्लास वठण सां उन्हनि जा उहे विषय बि ॾाढा सुठा थी वेंदा आहिनि ऐं हुन ॿारनि खे इस्कूल में काई दिक़त महिसूसु न थींदी आहे त मुंहिंजे ख़्याल सां त स्कूल खां पोइ शाम जे वक़्त में टूशन क्लास हलाइण ऐं ॿारनि जो टूशन क्लास वठण ॿई सही आहिनि